आङो बेदिनो जिब जुनारनि माबायावहाय बिराद मोजां मोनो लानो फिसिनो मोसौ बोरमा अमा दाउ बोरमा बेदिनो गोबां आं फिसिनो लुबैयो फिसियो बे मोसौजोंबो बेदिनो हालेवनानै मैगं थाइगं मावनानै जानो हायो ओमफ्राय मोसौनि बेबायदिनो खि हासारफोरखौहाय मैगं थाइगङाव बाहायनो हायो गोबां बेदिनो दाउ अमाफोरजोंहाय माब्लाबा समावहाय जोङो नांगौ समावहाय बेदिनो थाखा फैसा फाननानैहाय जोङो बाहायनो हायो मोनो दा आं बिनि थाखायनो गोबां बेबायदि जिब जुनारफोरखौ फिसिनो मोजां मोनो न'नि दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौहाय जोङो बेदिनो गोबां न'खरफ्रावहाय नांगौ समावहाय जोङो बाहायनो हायो मोनो फानो नांगौ समाव जोङो बिबायदिनो फ्रानब्र'ब बायनानै जोङो बेदिनो फैसाफोरखौ मोननानै जोङो बाहायलांनो हायो बिदिनो लानानैहाय जोंनि नांगौ समावहाय बे दाउ अमा बोरमाफोरजोंनो न'खरफोरखौबो जोङो एसे माबालांनो हायो जौगाहोनोहाय बेबायदिनो मैगं थाइगंबो हासार बेबायदिनो जुनादफोरनि हासारफोरजों जोङो माबालांनो हायो हासारफोरखौ होनानै जोङो मैगं थाइगंआवहाय जोङो मोजां जाहोनो हायो दा बेनि थाखाय आं मोजां मोनो जुनादफोरखौ लानो न'खरावहाय बेबायदिनो गोबां दाउ अमा बोरमा लानायजोंसो एसे माबा जालाङो दा बेखौनो मोजां मोनो आं लानो बाहायलाङो मालाङो बेबायदिनो मोजां जालाङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानैनो जों न'खरखौबो जौगाहोनो हायो जोङो बेबायदि लायालाबो जाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां बेबायदि जुनादफोर लानानैहाय न'नि जिब जुनादफोरखौ जोङो लानांगौ जोङो बेबायदिनो नांगौ समावहाय फाननानै बाहायनो हायो मोनो बिनि थाखायनो जोङो लानांगौ फिसिनांगौ दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो बिराद मोजां खामानियाव बाहायलांनो मोनो